میرا پورا پریوار گنیش جی کا بہت بڑا بھکت ہے اور ہم پورے من سے ان کی روز پوجا کرتے ہیں جب بھی گنیش چترتھی آتی ہے تو ہم پورے من سے ان کا سواگت کرتے ہیں اور پورے دھوم دھام سے گنیش چترتھی مناتے ہیں گنیش چترتھی کے دن میں خود اپنے ہاتھوں سے گنیش جی کی مورتی بناتی ہوں اس کے لیے میں پوری پہلے تیاری کرتی ہوں میں مٹی سے ان کی مورتی بناتی ہوں مٹی سے کیونکہ اس لیے بھی کہ پلاسٹک کی مورتیاں بہت زیادہ بکتی ہیں دکان میں تو ان سے بہت پالیوشن ہوتا ہے اور ان کو ہم پانی میں بہاتے ہیں تو واٹر پالیوشن بھی ہوتا ہے تو مٹی کی مورتی ہم بناتے ہیں اس کے لیے ہم مٹی لاتے ہیں کلرس لاتے ہیں جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کے لیے تو وہ پہلے لاتے ہیں اور میں اپنے پورے من سے ان کی ان کی مورتی بناتی ہوں اور ان کی مورتی بنا کر ہم اس کو پہلے سکھاتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے مضبوط ہو جائے اور جتنے دن وہ رکھی رہے آرام سے رہے اور پھر ہم اس کو کلر کرتے ہیں ہم اس کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ ہم ان کے کپڑے ان کی ان کے بال ان کی ان کی سونڈ کلر کرتے ہیں اور اس میں مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے مجھے بہت بہت